नढपिणु खां मूंखे नचण जो जामु शौंक़ु हूंदो हो त मां जामु मतलबु स्कूल में कॉलेज में मूंखे टीचरूं सभु प्रॉफेसर सभु मूंखे चवंदा हुआ तुंहिंजो न नाचु सुठो आहे त तूं भाॻु खणु हर स्पर्धा थींदी हुई स्कूल में हर जॻहि ते असांजो हिकु सभु असांजा दोस्त साहिड़ियूं असां जो हिक सॼो जुंडु हूंदो हो असां गॾु ई नचण में उन में भाॻु वठंदा हुआसीं त जामु असांखे सुठो महिसूसु थींदो हो नचण में असांखे छो जे करे शौंक़ु दिलि सां नचंदा हुआसीं शौंक़ु जामु हूंदो हुओ दिलि सां नचंदो माण्हू त दिलि सां ईंदो आहे त पाण खे सुठो बि लॻे साम्हूं वारे खे ॾिसणु वारनि खे बि सुठो लॻंदो हुओ ऐं उन जे करे पंहिंजो सभु असांजी मतलबु असांजो शरीरु बि सुठो रहंदो आहे हिकु नचण जो सभु उन में करण जो असांजो ख़ून जो दौरो सुठो हले हॾियूं मज़बूत रहनि सभु सुठो हलंदो आहे नचणु माण्हू खे ज़रूरी आहे ऐं इहो ई चवणु थी चाहियां त अगरि तव्हांखे कहिड़ी शइ तव्हां दिलि सां कयो त तव्हांखे उहो वणे हूअ शइ तव्हांखे दिलि सां शौंक़ु हुजेव त ज़रूरु हुन में तव्हां हर जॻहि उन में तव्हां भाॻु वठो ऐं असांजो नढपिणु खां ई मतलबु जामु शौंक़ु हूंदो हो की मां हर जॻहि में भाॻु वठां स्कूल में कॉलेज में हर जॻहि में मुंहिंजो हूंदो हो असां में हिकु सभु असांजो जुंडु हूंदो हुओ हिकु साहिड़ियुनि जो दोस्त सभु हुन में हुआ असां मिलि करे असां जामु भाॻु वर वठी करे असां कंदा हुआसीं ऐं जामु असांखे मज़ो ईंदो हो हुन टाइम ते हुन वक़्तु ते इहो ई सभु आहे नचण जो मतलबु हिक सुठी असांखे ऊर्जा अची वेंदी हुई शरीर में नचण में ऊर्जा सुठी मिलंदी हुई ऐं शरीर जो रक्त जो दौरो सुठो हलंदो हुओ ऐं सभु मतलबु सुठो महिसूसु थींदो हो जामु असांखे